जोंनि बर' हारिनि दोहोरोमारि दैदेनगिरि होनना बुङोब्ला जों मेन बर'नि दोरोमा बाथौ दोरोमानो आरो गोबां गोबां धोरोम दं बर'नि गेजेरावबो दिनै सोरबा खृष्टान सोरबा हिन्दु आरो हिन्दुनि गेजेरावबो सोरबा सोरबा सिब संग सोरबा बाथौ सोरबा धोरोम

हारिनि दोरोमारि होनना बुङोब्ला बर'नि गिबि बाथौवानो जाहैबाय आरो जोंबो बयबो फोथायनाय दङ जे जेब्ला जों संसाराव थागोन अब्ला जों बयजोंबो गोरोबनानै थानांगौ सोरबा सासेखौ सहाय होनायनि गेजेरजों सोरखौबा दाङा गेजेरजों जों संसाराव थानाय समाव जाय सुबुङा मोजां धोरोमनि बुंनाय बायदि आयेन बायदि जाय सोलियो बे मानसिया थैनायनि उनाव मोनसे सोर्गो राज्यो मोनगोन बे गासैबो दोरोमावनो दङ आरो जों बेनो जोंनि फोथायनायनि गुबै थांखिया आरो गोबां दोहोरोमानो न'खराव फ्रावबो बेराखुथा बा दोरोम दैदेनगिरिफ्रा सुबुरन एबा खुब जबर जस्थि खुलुमनांगौ मानांगौ बिदि बुङा मानोना जों बयबो गाव गावनो गोसो जानानैसो खुलुमो आरो जाय जाय गोसो जानानै खुलुमो बिसो धोरोमनि गुबै थांखिखौ मोनो एबा दोरोमनि सिङाव जे हाबनानै थानाय माखासे मिथिस'यै रावफोर बेखौ जों मोनो मानोना सोरबा सासेनि थुलुंगानायनि गेजेरजों बा सोरबा नोंखौ सिगि सग' खालामनायनि गेजेरजों जों गुबै धोरोमखौ मोननो हाया मानोना धोरोमा गाव गावनो गोसोआव हारसिङै फैनांगौ आरो अब्लासो जोंनि गुबै दोरोम लानायनि थांखिया ओंथि गोनां जागोन